हेलो क्या आप फौजी ढाबा से बोल रहे हैं मैंने चिकेन ऑर्डर किया था कुछ देर पहले अब तक डिलेवरी नहीं हो पाया हैं मैं बहुत देर से अपने रमोली ग्राम के पंचायत के निकट खड़े हूँ अब तक डिलेवरी बॉय नहीं आया है खाना चिकन लेकर के आप पता करिए और पता करके मुझे बताइए कब तक डिलेवरी मेरे पास आ जाएगा और डिलेवरी आने में कोई दिक्कत है कोई नुकसान है तो मुझे बताइए अगर नहीं हो सकता है तो भी बताइए मैं दूसरे जगह से ऑर्डर करा सकता हूँ और जल्द से जल्द मुझे खबर करें मैं पंचायत प्रोमोली गाँव में पंचायत के निकट खड़ा हूँ धन्यवाद